हमारी बचपन की सबसे प्यारी यादें वह हैं जो हम बचपन में अपने आस पड़ोस अपने दोस्तों यारों के साथ हम जब खेला करते थे हम उनके के उन लोगों के साथ खेला करते थे वह चीज़ें हम बड़े होकर याद करते हैं तो वह हमें याद बड़े ही संजोय लगते हैं वह याद करके हम बहुत ही खुश होते हैं अपने बचपन की यादें हमें बहुत ही खास लगती है